میڈیا جیسے ریڈیو ٹیلی ویژن اور پرنٹ میں اردو زبان كیسے استعمال ہوتی ہے كیونكہ جیسے اردو بھی بولی جاتی ہے آج كل تو بہت ٹرینڈنگ میں اردو اسٹارٹ ہو چكی ہے سب بولتے بھی ہیں اور پھر جیسے ٹیلی وژن اور ریڈیو وغیرہ میں سیریلس آنے لگے ہیں اردو میں کیا ہے اردو كا چینل اسٹارٹ اسٹارٹ بھی ہوگیا ہے اردو كا اور پاكستانی ڈراماز بھی دیكھتے ہیں ٹیلی ویژن پر تو اس میں بھی دیكھایا جاتا ہے سیریلس آتے ہیں اور پاكستانی ڈرامہ وہ میں پاكستانی ڈرامہ میں بولی جا رہی ہے لینگویج اردو میں بات کری جا رہی ہے اور آج كل تو ہر سیریلسوں میں بھی لینگویج اردو استعمال ہو ہو جا رہی ہے اور لكھ بھی دیتے ہیں جہاں مسلم ایریا ہے وہاں سب اب تو لنگویج اردو ہی میں بات كرتے ہیں اور لكھی بھی جارہی ہے اردو اور پاكستانی ڈراماز میں بہت اردو بولی جا رہی ہے اب تو ساری ساری لنگویجز بٹی ہوئی ہے جو انسان جیسا بھی ہے ایسی لنگویج بولتا ہے اور اردو اتنی فیمس ہو چكی ہے اس كا چینل بھی نیو اسٹارٹ ہو چكا ہے